साढ़े डोगरी च इक बड़ी गै फेमस गेम ऐ जेह्दा नाम ऐ स्टैपू स्टैपू स्टैपू इक गेम ऐ जेह्दे च कट्ठे मिलियै कुड़ियां बी खेली सकदियां ते मुड़े बी खेली सकदे स्टैपू च केह् होंदा कि असें खान्ने बनाने इ'यां दस डब्बे बनाने डब्बे दे उप्पर डब्बा बनाना